जी हाँ किताबों के अलावा मैं अलग अलग तरीक़े के पत्र पत्रिकाएं जैसे जो हमारे हिंदी दैनिक हैं दैनिक भास्कर है पीपल समाचार है पत्रिका है जनसत्ता है इनको तो पढ़ता ही पढ़ता हूँ लेकिन कहानियों के लिए मैं ज़्यादातर संदर्भित करता हूँ हंस नाम की किताब को जो मुंशी प्रेमचंद ने जिसको शुरू की थी एक पत्रिका है इसके अलावा बहुत सारे ब्लॉग्स हैं बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको हम संदर्भित करते हैं जिसमें रविवार एक वेबसाइट है यूथ की आवाज़ एक वेबसाइट है एक वेबसाइट हस्तक्षेप के नाम से है एक वेबसाइट प्रतिरोध के नाम से है तो इसमें ना केवल आपको एक विषय की समझ होती है लेकिन अलग अलग विषयों की समझ होती है अलग अलग लोगों के नज़रिए को सुनने समझने का मौक़ा आपको मिलता है इसलिए मैं इन सबको संदर्भित करता हूँ किताबों के अलावा